हेलो हेलो हाँ जी मैं एम पी एल लाइन से पूरण बात कर रहा हूँ हाँ फ्लेक्स बनवाना था तो अब आप विज़िट कर सकते हैं शॉप पर जी बिल्कुल आप पूछ सकते हैं क्या जानकारी चाहिए आपको आप साइज़ बताइए किस साइज़ का आपको बैनर बनवाना है हाँ अलग साइज़ का अलग अलग चार्ज है हाँ छ छ का है हमारे यहाँ प्राइज़ अगर नॉर्मल पॉइंट होगा तो समझिए उसका तीन हज़ार कुछ चार्ज है तीन से साढ़े तीन से लगभग आपको पड़ जाएगा और अगर दौ दौ का बनवाना है तो वो आपको दौ हज़ार के आस पास पड़ेगा फ़ोटो अगर आप एक करवाएंगे तो वो थोड़ा सा उसका फ़ाइव हंड्रेड उसका अलग से चार्ज लगेगा फ़ोटो ऐड करवाने का उस में आपको पाँच फ़ोटो ऐड करवा सकते हो हंड्रेड रुपी पर फ़ोटो

अगर आप आज ऑर्डर करते हैं तो आपको कल तक मिल जाएगा कल दोपहर तक बिल्कुल डिस्काउंट तो इतना नहीं मिलता है लेकिन हम आपको फिर भी फ़ाइव परसेंट डिस्काउंट दे देंगे हाँ जैसे अगर बल्क में आप अगर प्रिंट करवाते हैं बैनर तो आपको ज़्यादा परसेंट का डिस्काउंट मिलता लेकिन अभी एक या दो करवाना है दो में अब हम आपको क्या ही डिस्काउंट देंगे फिर भी अगर आप बोल रहे हैं हम दस परसेंट आपको डिस्काउंट दे सकते हैं सुबह होती है हमारी मतलब दोपहर में बारह बजे ग्यारह बजे के बाद भी हो पाती है और शाम को हमारी सात बजे तक ठीक ठीक है बिल्कुल आप सुबह भी आ सकते हैं आपको बहुत बहुत स्वागत है जी धन्यवाद